सुरी साडयो ज्यो ऑनलायन घेतिल्यो त्यो म्हाका पावल्यो आनी ती पयली म्हणशीत जाल्यार तांचो डिलिवरी पार्टनर जो आशिल्लो ताणे डिलिवरी करपाक ऑलमोस्ट पांच स दीस लेट केलो ताज्या खतीर म्हाका खूब प्रॉब्लेम जाले कारण म्हज्या लग्नाची डेट सामकी लागी पाविल्ली सो घरच्यांकूय मात्शे टेंशन जाले पळताना जेन्ना डिलिवरी आयली तेन्ना पॅकींग सुद्दां सगळे कडल्यान उगडिल्ले आशिल्ले सो ती साडयेची ऑथेंटीसीटी आमकां मात्शी डाउट माल्ली भितर सो आमी कंपनीक कॉल केले आनी विचाल्ले की अशें अशें जाला म्हणून सो कंपनीन आमकां जो मनीस आशिल्लो जो रिस्पोन्स दितालो ताजो बिहेवीयर सामको रूड आशिल्लो आनी आमकां ताणे बरें भशेन एंटरटेन केलेना वेबसायटीर तांच्यांनी रिटन पॉलिसी घाल्ली की सात दिसां भितर रिटर्न करूं येता म्हणून पण जेन्ना हांव त्या एक्सीक्यूटीवाकचे उलयलो तेन्ना म्हाका ताणी आनीक दोन तीन क्लोस सांगले की रिटन करपा खातीर तुका आनीकूय कितें कितें करचे पडटा प्रोसिजर करचे पडटा जे सामके लेंदी आसा आनी खूब टायम घेतले सो आमी ते पार्सल मागीर उगडून पयले आनी पयता जाल्यार तातूतल्यो साडयोंची कॉलीटी जी इमेजीस आमकां दाखयल्ल्यो तश्यो मातूय नाशिल्यो आनी फेब्रीक जे नेचूरल आमी घेतिल्ले प्यूअर सिल्क आनी लिनन कॉटन बी ते प्यूअर मटेरिअल ते खंयचीच आमकां प्यूअर कशे दिसूंक ना त्या भायर मदीं मदीं ताची सुतां भायर आयिल्ली आनी तो एगजीक्यूटीव म ताका आमी परत फोन केलो की तांची सुतां भायर आयल्या डिफॅक्टेड आसा म्हणून तेन्ना ताणे आमकां ती व्हिविंग इफॅक्ट विव्हींगाचो नॅचरान व्हिविंगाचो इफॅक्ट असो म्हणून कितें तरी सांगले आनी आं आनी त्यो साडयो रिर्टन घेवपाक ताणी आमकां जावचेना म्हणून सांगले मागीर जेन्ना त्यो साडयो घालून बायलांनी घालून पयल्यो त्यो सामक्यो व्हटान सामक्यो हॅवी आनी अनकंफॉर्टेबल आशिल्ल्यो मटेरियल सामके सिंटेटीक कशें दिसताले ते आनी आफटर वन वॉश ऑलमोस्ट ताजो कलर सगळो सुटिल्लो सुटिल्लो म्हणजे ती सामकी डॅमेजडूत कशी दिसताली इतल्यो म्हारग साडयो आसूम सुद्दां सो आमी आमकां मात्शे ते पयशे व्हेस्ट केल्ल्या बशीन दिसले सो सो ह्यो साडयो आमकां इतल्यो बऱ्यो येवंक ना